जी सर जी जी जी बिल्कुल

जी जी बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा तो उसमें क्या पता वायरिंग वगैरह या कुछ बे कुछ भी कुछ भी मतलब बेरिंग वगैरह की समस्या हो गई होगी तो एक बार आप ले आना दुकान पर देख लेंगे उसको घर आएँगे तो उसका सर्विस चार्ज अलग रहेगा चलो वह भी आपके घर पर ही कर देंगे कोई दिक्कत नहीं नहीं दोनों के लिए अगर हैवी होगा तो एक ही स्टेपलाइजर में आपका काम हो जाएगा जी अगर वह एक नहीं होगा तो अलग अलग लगाना पड़ेगा अगर हैवी नहीं रहेगा जी बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे जी कल कितने बजे हाँ ठीक है दस से इसके बीच में आ जाएँगे बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके थैंक यू